हाँ क्या आप सुहानी बोल बात कर रही हैं

हाँ क्या आप सुहानी बात कर रही हैं सुहानी जी से हमारी बात हो रही है क्या आपके यहाँ कुछ घूमने की जगह है अच्छी क्या हमें हाँ मुझे आपके शक्ति नगर के बारे में कुछ जानना है घूमना है मुझे अच्छा वहाँ पर और कोई जहाँ पर घूमाएंगे आप वहाँ पर कुछ होटल वगैरह है मैंने सुना था वहाँ कुछ काफ़ी जगह है एक बहुत अच्छी पार्क है क्या उसके बारे में भी आप बता सकती हैं मुझे क्या वहाँ गेट पर एंट्री करने से पैसे लगते हैं या नहीं क्या वहाँ पर जो गेट है उसको एंट्री करने में क्या पैसे लगते हैं या नहीं वहाँ के जो वहाँ का जो मेन गेट है लेक बता रहे हैं क्या वहाँ पर अंदर एंट्री करने से पैसे लगते हैं या नहीं हेलो क्या जो मेन गेट है सिल्का लेक में घुसने वाला क्या उस में पैसे लगते हैं या नहीं ठीक है मैं आऊंगी तो आप मुझे घूमा दीजिएगा ठीक है ठीक है हम आयेंगे तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे आप अपना नंबर वंबर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा ठीक है